दिक्खो जेह्ड़ियां खबरां न अज्जकल दियां ओह् साढ़े बास्तै बड़ियां जादा जरूरियां बी हैन ते बड़ियां जादा हानिकारक बी हैन जरूरी ऐ खबर पान ऐ कि सानूं गी जेह्ड़ा साढ़े लाग्गै बन्नै कोई गल्लबात होआ दी ऐ ते ओह्दा पता होना चाहिदा ऐ कुछ जेह्ड़े लोग होंदे न ओह् दिला बड़े कमजोर होंदे न ते ओह् जे कोई ऐसी गल्ल कोई सुनी लैन ते केइयें गी ते हार्ट अटैक आई जंदे केइयें दे बी पी लो होई जंदे ते मतलब कि काफी जादा कुछ बमार होई जंदे केइयें दियां लत्तां नेईं चलदियां कुछ सुन्न होई जंदे न ते इस कारण खबरां जेह्ड़ियां न ओह् अच्छियां बी है न ते थोह्ड़ियां हानिकारक बी है न जेह्ड़ियां खबरां न ओह् बड्डें बास्तै बी जरूरी ऐ सुनना छोटें बास्तै बी जरूरी ऐ सुनना ओह्दे कन्नै सानूं बी बच्चें गी दीन दुनियै दे बारे च पता लगदा कन्नै उं'दी जेह्ड़ा ऐ ज्ञान ऐ ओह् बधदा ऐ कि लोक कु'त्थें दे कु'त्थें पुज्जी गे ते अस अज़ें केह् करा ने ते आने आह्ले टाइम च सानूं केह् करना चाहिदा ऐ जनानियें बास्तै जनानियें बास्तै बी बड़ी जरूरी ऐ खबरां ताकि कुछ जनानियां होंदियां जेह्ड़ियां सिर्फ घर गै बैठी दियां रैंह्दियां अगर उ'नेंगी खबरां दे जरिये सानूं बड़ा कुछ पता चलदा कुछ ते इयां कम्में दे बारे च पता लग्गी जंदा ताकि ओह् घर निं बैठन अपना कुदै कम्म दिक्खी सकदियां न खबरां दे जरिये बी ते कुछ जेह्ड़े कम्म होंदे न ओह् फोन दे कन्नै बी होई जंदे न ते कुछ कम्म जेह्ड़े न ओह् फोन दे बगैरा बी होंदे न ते एह् सारा सानूं जेह्ड़ी जानकारी ऐ ओह् सानूं खबरां दे द्वारा गै मिलदी ऐ कि साढ़े मार्किट च मार्किट बज़ार च केह् होआ दा केह् नेईंं होआ दा कोह्दे जादा जेह्ड़े न भाऽ ने बधी गेदे न ते किस चीज़ दे भाऽ जेह्ड़े न ओह् घटी गेदे न एह् सारियां चीज़ां सानूं खबरां दे द्वारा गै मिलदियां न कि किन्ने जेह्ड़े लोग न ओह् बेरोज़गार न ते किन्ने किन्ने गी कम्म थ्होएआ किन्ने पढ़े दे न ते किन्ने अनपढ़ न एह् सारियां चीज़ां सानूं खबरां च गै पता लगदियां न ते इस कारण खबरां गी जरूर दिक्खो जरूर पढ़ो ते जरूर सुनो